कई साल पहिरूं राजस्थान शिक्षा जे खेत्र में ॾाढो पिछिड़ो हुओ हो पर हाणे ही शिक्षा जे खेत्र में अग्रणी राज्य आहे राजस्थान हाणे असांजे इंडिया में ॿिए नम्बर ते आहे ऐं हिन में कई ज़िला ॿिया जेके एजुकेशन हब हाणे ठही चुका आहिनि जीअं अजमेर कोटा जयपुर सीकर जोधपुर इहे सभु हाणे एजुकेशन हब ठही चुका आहिनि जंहिं में ॾाढी सुठी पढ़ाई कराईंदी थी वञे पेई ॿारनि खे ॾाढा ई ॿार हिननि शहरनि में पढ़ी करे अॻे अॻियां था वञनि पिया अॻी पोस्टुनि ते था वञनि पिया हाणे ॿारनि जे स्कूल में बि मोबाइल ऐं लैपटॉप सां पढ़ायो थो वञे पियो पहिरूं त सिर्फ़ु वॾनि ही इस्कूलनि में ऐं वॾनि ॿारनि जे लाइ ही लैपटॉप ऐं मोबाइल सां पढ़ण जी सुविधा हुई पर हाणे ॿारनि खे बि लैपटॉप ऐं मोबाइल में एजुकेशन ॾियनि पिए था जीअं हाणे हुन सां ऑनलाइन टास्क बि था ॾियनि ऑनलाइन पढ़ाई बि था कराइनि त हाणे हिकु हिकु सभु ॿार पढ़णु था चाहिनि पिया जेके बि ॿार आहिनि सभु ॿार पढ़णु था चाहिनि पिया ऐं जेके माउ पीअ आहिनि उहे बि उन्हनि खे पढ़ाइण था चाहिनि पिया चाहे छोकिरो हुजे या छोकिरी जेकी बि जातिवाद ऐं संप्रदाय में शिक्षा जी महत्वता ॾिसूं था पिया साक्षरता दर जेकी आहे उहा वधंदी थी वञे पेई ऐं जेके ओ बी सी ऐं जेके हेठि वारी जातियूं आहिनि माना की निम्न जातियूं आहिनि उन्हनि में हुननि में बि ॿारनि जी शिक्षा लाइ ॾाढो महत्वु वधीक थी वियो आहे ऐं मैन त बालिका ऐं स्त्री शिक्षा ॾाढी वधंदी थी वञे पेई जंहिं सां छाहे साक्षरता दर बि वधंदी थी वञे पेई ऐं समानता बि वधंदी थी वञे पेई राजस्थान में ॾाढा ई कोएजुकेशन वारा इस्कूल ऐं कॉलेज हाणे थी विया आहिनि छोकिरो हुजे या छोकिरी ॿई गॾु गॾु इस्कूल में पढ़नि था पिया ॿई गॾु गॾु हर कमु में तयार आहिनि छोकिरी छोकिरा खे ॾिसी करे हिकदमि अॻिया वधण जी हुननि में ॾाढी प्रेरणा वधी वेई आहे ऐं हिन सां छाहे जातिवेद ऐं लिंग भेद घटि थो थिए पियो चयो जय झूलेलाल